आप अभी अभी योग करना शुरू किया है तो मैं आपको एक सलाह देती हूँ कि आप बिना योग आचार्य जी के बिना योग अभ्यास नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका कोई नियम तरीका होता है क्योंकि अगर आपका नियम के विरुद्ध करेंगे तो अपने को हानि भी हो सकती है तो इसलिए योग अभ्यास करना है तो योगाचार्य जी के सामने उनकी सलाह से करना चाहिए अपन जो भी शुरू करो क्योंकि अगर अपन गर्दन का करेंगे तो अपन ज़्यादा कर लेंगे तो कुछ भी हो सकता है उसमें श्वांस का करते हैं तो उसका नियम रहता है कितनी बार लेना कितनी बार छोड़न यह भी योगाभ्यास के द्वारा योगाचार्य जी के अनुसार ही करना चाहिए अच्छा किसी को हार्ड की प्रॉब्लम हो तो उनको बिना उसकी सलाह के नहीं करना चाहिए क्योंकि हार्ड वाले हर योगाभ्यास नहीं कर सकते जो सलाह दी जाती है उसी के अनुसार करना चाहिए जिसको घुटने की तकलीफ़ है तो उनको कितना करना है कितनी देर टाइम लेना यह ज़रूरी ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा करने से अपने को हानि हो सकती है हाथ का उंगलियों का की जो भी करो सिर का क्योंकि इससे उल्टा फा उल्टा भी असर हो सकता है या सूर्य नमस्कार करना है तो भी कितना झुकना कितनी देर करना है वह भी योगा योगाचार्य जी ही बताएँ उनकी सलाह से ही करना चाहिए तो आपको मैं यही सलाह दूँगी कि जो भी करना करो तो अपने को किसी की सलाह से किसी के सामने ही करना चाहिए जो भी शुरू शुरू में करो